असां पंहिंजे घर में दस्तनि खे ठीकु करण लाइ कुझु घरेलू उपाय कंदा आहियूं जीअं की असां सभिनि खां पहिले त उन खे ओर पाणीअ सां पकाईंदा आहियूं ॿियो त असां उन खे खाइणु पीअण में ॾही चांवर थी विया ॾही खिचड़ी थी वई ओर वारा चांवर थी विया ईअं सभु ॾींदा आहियूं ऐं दस्तनि खे ठीकु करण लाइ जेके असां उपचार कंदा आहियूं उहे कुझु ईअं हूंदा आहिनि जीअं सभिनि खां पहिरियों त असां न ओर पाणी सां फकाए वरितीसीं ॿी त ॿी त शइ असां उन्हनि खे पाणीअ में थोरो लूणु ऐं थोरी खंडु विझी घोलु ठाहे करे पीआरींदा रहंदा आहियूं चवंदा आहियूं तूं जंहिंमहिल बि पाणी पीउ त निजो पाणी न पी करे तूं हुन में थोरो खंडु ऐं लूणु मिलाए करे विझी करे पीउ ॿियो त असां उन्हनि खे अ जेकी नयूं नयूं शयूं फकाईंदा आहियूं उहे ईअं हूंदियूं आहिनि की असां उन खे चवंदा आहियूं की लूणु पाणी सां फके वठु या ब्रेड ऐं ॾही खाई वठु ॿियो त असां उन्हनि खे दस्तनि खे रोकण लाइ चवंदा आहियूं की छा थींदो आहे पंहिंजो जेको पाणी हूंदो आहे पाणीअ में इलैक्ट्रॉल या ओ आर एस विझी करे उहो पीउ या त पोइ असां उन्हनि खे ॿिए चङा जी चवंदा आहियूं चङा चङा उपाय ॿुधाईंदा आहियूं जीअं की थी वियो असांजो कुझु न